پہلے جوان پہلے زمانہ میں اتنی پڑھائی لکھائی کی ماحول نہیں تھی اپنے ماں باپ اپنے بچہ کو پڑھ جب جب بڑھا بڑھا ہو جاتا تھا تو ان کی شادی بیاہ کروا دیتے تھے لیکن آج کل کے معاشرے لیکن آج کل کے معاشرے میں بچوں کو پڑھایا پڑھایا جاتا اچھی تعلیم دی جاتی ہے لیکن پہلے زمانہ میں اس طرح کا ماحول نہیں تھا کسی طرح کی کسی طرح کی یہ نہیں تھی لیکن آج کل کے جنریسن میں آج کل کے جنریسن میں بچے کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے اچھے سے پڑھایا لکھایا جاتا ہے پہلے کے زمانہ میں یہ سب نہیں تھا لیکن آج کے جنریشن میں ماں باپ بھی اچھی تعلیم دیتے ہیں ہر چیز کی ہرچیز ہر ہر چیز دیتے ہیں کس چیز کی دقت نہیں رکھتے ہیں ہم لوگ کو اچھے سے ہم لوگ اچھے سے پروموٹ کیا جاتا ہے ہم لوگ کو ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے ہر ہر طرح کے ہر طرح کا سمان دیا جاتا ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہم لوگ کے ساتھ کیا جاتا ہے ہم لوگ کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ٹرینمنٹ کیا جاتے ہیں اور ہم لوگ کو جو ہر جو چیز ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ہم لوگ کے ماں باپ اس چیز اس چیز کو فلو کرتے ہیں ہم لوگ کو پرھاتے لکھاتے ہیں اور کسی چیز کی دقت نہیں دیتے ہم لوگ کو کسی چیز کی دقت نہیں ہوتی ہے پہلے پہلے زمانہ میں پہلے زمانہ میں ہمارے ماں باپ بتاتے تھے کہ اتنا اتنا یہ اتنا یہ فسلیٹی نہیں تھی کہ ان لوگوں کو ایسی ایسے ہی کیسے بھی زندگی گزارنا تھا پڑھائی لکھائی کا ماحول نہیں تھا اس زمانے میں لیکن آج کل کے زمانے میں بہت اچھا ماحول ہے بہت اچھے زندگی گزارنے گزاری بھی جاتی ہے ہر چیز ہر چیز ملتا ہے پہلے کے جوانے میں پڑھائی لکھائی کا کو کوئی پڑھائی لکھائی کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی اتنی فیسلیٹی تھی لیکن آج کل کے زمانے میں ہر چیج ہو رہی ہے اچھی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اچھے پہناوہ اڑھاوہ بھی ہوتے ہیں پہلے زمانہ میں یہ سب نہیں تھا ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ کا جو من رہتا ہے وہ کرتے ہیں پڑھائی لکھائی جس طرح سے جس طرح سے کی جاتی ہے اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ کی ہم لوگ کے ماں باپ بھی ہم لوگ کا ساتھ دیتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کے لیے اچھی تعلیم تعلیم کا انتظام کرتے ہیں ہم لوگ کو اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں ہم لوگ کو کسی چیز کی دقت نہیں ہونے دیتے ہم لوگ ہم لوگ کو ہم لوگ اچھے سے اچھے سے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس چیز کا دقت نہیں ہوتا ہے اچھے سے اچھے سے رہتے ہیں ہم لوگ کالج جاتے ہیں آتے ہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور اور کسی اور کھانے پینے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے ہر چیز ہر چیز ہر چیز ہم لوگ کے ماں باپ پورا کرتے ہیں ہم لوگ کو کوئی چیز کی دقت نہیں ہوتی ہے آنے جانے میں بھی نہیں ہوتی ہے کھانے پینے ہوتی نہ ہی پڑھائی میں کوئی دقت ہوتی ہے ہم لوگ کو اچھے سے پڑھایا پڑھایا جا رہا ہے ہم لوگ کو کوئی چیز کی دقت نہیں دی جا رہی ہے ہم لوگ کو ہم لوگ کو کتاب کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے ماں باپ سب چیز پورا کرتے ہیں پہلا زمانہ میں یہ یہ سب نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا بڑے ہو کر شادی بیاہ کروا دیا جاتا تھا لیکن آج کل کے جنریسن میں بہت پڑھائی لکھائی کا ماحول ہو گیا ہے اور اچھے سے اچھے سے اچھے سے آگے بڑھ پڑھا اچھے سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اچھے سے سب چیز کر رہے ہیں کوئی چیز کا دقت نہیں ہوتا ہے